भारत में आज कल गर्मी पहले के जैसा अभी बहुत ज़्यादा है पहले दस साल पहले हम लोग को उतना पता नहीं था अभी तो देखते हैं आदमी पंखा में लगा रहता है वैसे ए सी लगाते हैं कूलर भी ये सब भी चलता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है नदियां जंगल है पहाड़ है पहाड़ वैसे पहले के तरह ज़्यादा नहीं है अभी टूट फूट रहा है जैसे रोड ऊड बन रहा है कहीं कहीं पहाड़ को भी तोड़कर के रोड पर पत्थर उत्थर बिछाकर के रोड बनाया जा रहा है इसलिए जंगल पहाड़ कुछ कम हो रहा है पहले के जैसा पहले ज़्यादा था लेकिन अभी कम हो रहा है गर्मी सर्दी में हरा भरा साग सब्जी खेती बाड़ी सब चीज लग रहा है बारिश के मौसम से वैसे तो अभी खेती अब पूरा हरिया हरा भरा लग रहा है खेती करने में समय मतलब देख रहे हैं ऋतुओं को सब ऋतुओं में गर्मी के जैसे बारिश सर्दी के मौसम में हरिया प्रकृति नदी नदियाँ न पहाड़ में नदियाँ भी है छोटी भी है बड़ी नदी भी है समुद्र में खेत पहाड़ ये मिट्टी भी कट रहा है बदले इसके बाद वो मौसम चेंज के कारण गर्मी आंधी बारिश का भी संभवना वैसे हम लोग मोबाइल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि आज कितना गर्मी ताप है कितना ठंडा है अधिक ओर बारिश के मौसम के बारे में भी पता लगा लेते हैं उसके बाद हम लोग अपने अनुसार सचेत होते हैं सचेत से चलते हैं गर्मियों के दिन और खेती बाड़ी के समय में भी हम लोग सही समय से सब चीज करते हैं समय पर ही सब चीज उगाते हैं करते हैं समय पर उनका फसल को हम छिड़काव भी करते हैं दवाई भी देते हैं समय समय से सभी उसके भी करते हैं गर्मी के वो पिछले वर्षों के आस पास से प्राकृतिक दृष्टि नदियाँ भी दूषित ओह पानी का भी उपयोग नहीं करते हैं गर्मी के मौसम में बारिश होने के कारण ही बदलाव ज़्यादा है इसके बाद सभी आदमी अपने सचेत से अपने घर में सुरक्षित रहते हैं बच्चों को भी सुरक्षित रखते हैं उसके बाद देखते हैं कि बदलाव पहले के जैसा अभी वर्तमान में सही से समय से अपने अपने गंभीर मुद्दों से कुछ जानते हैं कि पिछले वर्षों में हमें आपके आस पास बहुत सी कुछ न थे कि जो कार्य आदमी उतना जानकारी नहीं दिए उतना जागरुक नहीं थे अब लेकिन बहुत जागरुक है जानते हैं उसके बाद वो अपना अपना स्थान से अपना अपना सुरक्षित जगह से भी काम करते हैं उसके बाद खेती के बारे में भी ऊ सब अपना समय से सब चीज कर पाते हैं नदियां जंगल पहाड़ को भी देखते हैं अब तो बड़े बड़े मशीनों से काटा जाता है किरान होता है ऊ सबके बारे से माध्यम से ऊ सबको पत्थर को पहाड़ से अगल बगल कर देता है इसके बाद ऊ पत्थर लाकर के आप में थोड़ी ऊपर लगा देते हैं उसके बाद और इसके बाद इतनी